हाँ हाल ही में मैंने एक सोफ़ा ख़रीदा है उसका उपयोग मेरे लिए बहुत बेकार रहा है क्योंकि जब मैंने उस सोफ़े को ख़रीदा तब तो वह बहुत अच्छा लग रहा था लचीला भी था बैठने में आसानी थी और बैठते तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे उसकी गद्दी थोड़ी टाइट हो गई है और वह बहुत जल्दी फट भी गया है इस वजह से वह सोफ़े का उपयोग मेरे लिए बहुत कमजोर रहा है